سرکار نے ہمارے لیے کافی کچھ اسکیم ایسی نکالی ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اسکول کچھ اسکیم ایسی ہیں کہ اسکول کے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں جیسے کہ اسکالرشپ ملتی ہے بچوں کو اچھے مارکس لانے پر تو ان کے لیے پورے اسکول کی پورے سال کی فیس معاف کی جاتی ہے اور ان کو کچھ انعام بھی دیا جاتا ہے اور سرکار نے اسکول کے بچوں کو لیے کچھ ایسے ایسے ایگزامس نکالتے ہیں جن سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے گیمس وغیرہ رکھتے ہیں بچوں کے فائدے کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں جیتنے والے کو اور دیس کے لیے پورے ہمارے کھاتہ بینک کھاتہ بنوایا ہے جس سے پیسے کی بچت ہو سکتی ہے سرکار نے اس جمع پونجی کرتے ہیں کچھ لوگ تو یہ اسکیم ایسی ہے نکالی ہے کافی اور بھی زیادہ روڈ پہ سڑکیں بنوائی ہیں اور بھی زیادہ بلڈنگس بنوا دی ہیں جس سے ہمارے دیس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایسی ایسی اسکیمس نکالتی رہتی ہے سرکار